मां घटि समय में अगरि मूं वटि घटि समय हुजे या त पोइ लिमीटिड हुजे या कुझु वठण न वई हुजा घर में पियो हुजे त मां जल्दी ठाहिण वारे में मैगी जल्दी ठाहे छ्ॾंदी आहियां की हुन में त कुझ बि न पवंदो हुओ त खाली पाणी अने मसालो ई अगरि लसन या टमाटर हुजे त ठीकु आहे ऐं हिन खां पोइ खीचू बि जल्दी ठही वेंदो आहे जल्दी सां चांवरनि जो अटो ऐं साओ मिर्च अने जीरो उहे सभु घर में हूंदो ई आहे अने लूणु अने मिठी सोडा उहो विझी करे ऐं हिन खां जल्दी ठही वेंदो आहे पास्ता जल्दी ठही वेंदा आहिनि प्याज वारा त मां अन ईअ सभु जल्दी जल्दी ही ठाहे छॾंदी आहियां ॿियो पोहा बटेटा आहिनि उहा बि जल्दी ठही वेंदा आहिनि छोकी हुन में आलू टमाटर ऐं वोई सभु खपंदो आहे ऐं हुन सां बि जल्दी थी वेंदो आहे या त फ्राए राइज़ थी विया इहे सभु मूंखां जल्दी ठही वेंदा उहो त हुन में सभु गजरु वग़ैरह इहे सभु वैजीटेबल्स विझी करे ऐं घर में जल्दी उभारे करे हुन खे फ्राए करे ठही वञूं त जल्दी ठही वेंदा आहिनि